मां सनी गोपलानी उल्हासनगर मां ॻाल्हाए रहियो आहियां छा इहो ताज महल होटल जो नंबर आहे मूंखे वीहनि माण्हुनि जी मानी जो ऑडर ॾियणो आहे पर उन में चारि तरिक़नि जूं मौजूद डिशिस खपन इटेलियन इंडियन चाइनीस मेक्सिकन मूंखे उमेद आहे त ताज महल में इहे सभ तरीक़नि जा खाधा मिलंदा ताज महल मुंबई जो हिकु मशहूरु होटल आहे हिते मूंखे मेक्सिकन में पोज़ाले रोशनदास ऐं इंडियन में पनीर कबाब शाहिर कोरमा ऐं पंजनाना चाइनीज़ में मंचुरिअन नूडल्स ऐं गोल्ड फिंगर इटैलियन में पिज़्ज़ा पास्ता जो ओडर ॾेयणो आहे मूंखे उम्मीद आहे त मूंखे तव्हांजे होटल में इहे सभु डिशिज़ मिलंदियूं सघंदियूं आहिनि